जिस हिसाब से हमारे दिन प्रतिदिन जो टेक्नॉलजी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ जो भारत ने तरक्की करी है दिन पर दिन दिन पर दिन नई नई जो टेक्नॉलजी आ रही है या पब्लिक सेफ़्टी की अगर हम बात करें सुरक्षा की बात करें तो बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तो कहीं न कहीं ये आंतरिक्ष में एलियंस की खोज के लिए बढ़ावा और सहायता में मदद कर सकती है कहीं न कहीं उससे जुड़ सकती है जिस हिसाब से हम लोग आगे तरक्की कर रहें है जिस हिसाब से टेक्नॉलजी बढ़ रही है बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे वायरलेस अब हेडसेट आ गए बहुत सारी चीज़ें हैं तो कहीं न कहीं हमें कल को जाके वो सहायता देंगी